जोंनि जायगायाव ना गुरनाय हमनाय दङ आरो आमफ्राय बिदिनो मा होनो बिलो बिलोथ' गिदिर गैया फिसा फिसा दंग दंला दङ आमफ्राय सोरबा सोरबा हौवाफ्रा बिमा दङ आइ बिमा दङ गिदिर आरो बेव जेजोंबो सारना लायो हौवा मानसिफ्रा ओमफ्राय हिन्जाव मानसिफ्रा दैया फिसा जाबा गुरना लायो आरो आमफ्राय बिदिनो माबा मोनो गुरना लायबा मोनो आरो नाफोरखौलाय जेजों सारनायफ्रा बेरेंगा मोनो ना माबा मोनो नारस्रायफोरबो मोनो आमफ्राय बिदिनो बामिफोरबो मोनो सारनायफोरनिया आरो मोजां मोजां ना मोनो आमफ्राय गुरनायनिया बिदिनो मोनो आरो दंगफ्राव गुरबा ना माबा मोनो मा ना होनो नाथुर नाथुर गोरलै गोरलै होनोना नाथुर गोरलै गोरलै मोनो आमफ्रायो माबा फिथिख्रि मोनो आमफ्राय फिथिख्रि आमफ्राइ माबा ना बालाखावाबो मोनो नारस्राय मोनो गुरनाय नाफ्रा आलदा जायो आरो गोथावसिन जानाय मोनो आरो गुरनाय नाफोरखौ आमफ्राइ माबा मा होनो खांख्रायफ्राथ' मोनखायोनो खांख्राइबो हमनानै मोनो मैथाफोरजों संना जानो गुरना लायबा खांख्राइफोरखौ मोनो आरो आमफ्राय गांजेमाबो मोनो आरो गांजेमायाथ' दुनजियाफोरजों गोथाव जायो सामब्राम होदो दुनजिया होदो देना जानो हाबाय आरो गोथाव मोनो आमफ्राइ सिखावरिबो मोनो सिंखावरि गोरलै गोरलै गोसोम गोसोम बिदि मोनो आरो गोथाव जायो देना जानायफ्रावबो सिंखावरिफ्रा आमफ्राय गांजेमायाथ' मोदोम लायोना सिंखावरियाबोथ' मोदोम लायोना गोथाव जायो सिंखावरिबो गांजेमाबो गाव गाबागाव गोथावआ आलदा आलदा जायो आमफ्राय बिदिनो जायखौ जेखौ गोसो बेखौनो खायफा गुरना लायब्रबबानो मोनजायो आरो बिलोथ' गिदिर गैया बिलो फिसा फिसा आरो बिलो बिदिनो दस्रा जायगायावसो बिलो गिदिर थायोना जोंनि जायगायाव बिलो गिदिर गैया गुरना लायनानै बिदिनो जानो गोसोबानो गुरब्रुबनानै लायनानै मोनजायो आरो सारनानै लायब्रबनानै मोनजायो ओमफ्राय फुंफ्रावबो गुरना लायब्रबबानो मोनजायो फुङाव मैथैफोरजों जानो गुरना लायनो होनाबानो मोनब्रबाय आरो नास्राइ मोनो बेरेंगा ना बेरेंगा होनो आरो सोरबा सोरबा ना एलेंगा होनो जायगा जायगा आलदा आलदा ना होनो आरो बेथ' बेराद गोथाव जायो ना बेरेंगाया गोथाव जाथारो गोदैबो मोनलायलायो आरो जानो गोथाङै प्राइयावबो बेराद मोजां आमफ्राइ जारिफोरजों बिदै फुदुंनानै जाबाबो गोथाव जायो आरो आमफ्राइ बिदिनो अनेक ना थायो ना गोरलै गोरलै नानि नामफोरखौबो बाराबो मोनथिलाय लाङाहाय बिदिनो गुरना माबा गोदोनि मानसिफ्रा बिदिनो अनेक ना होनो ना जों दानि मानसिफ्रा बारा नानि नामफोरखौ बारा मोनथिलाय लाङा आरो गोदोनि आबै आबौमोनहासो नानि नामखौ मोन्थिजोबो जोंथ' बारा मोनथिया दानि मानसिफ्रा गोदोनि आबै आबौमोनहा अबे माबा नानो सलथ'खानो माबानो ना सान्दांगानो इदि होनलायलाङो आरो ना मावानो ना मावफोरखौथ' जोंबो सिनायो आरो सा सा दावो ना बाथोन देना जानो बेराद गोथाव जायो ना मावाया खाथे खाथे आरो गोथाव जायो आरो आमफ्राइ गाव गाबागाव जानाय सुखुनाय सुखुयि ना बालाखावाया बिदिनो बालायाव थायो बोथियायाबो बालायाव थायो जेखायजों सानानै बुरनांगौ बुरनानै सालिनांगौ होनबानो ना बालाखावा नङाबा ना बोथियाया आराम जेखायाव फैबाय आरो गुरनो मोजांथार मोजां जाथारो गुरनो फैनोसो बालाय लायो मोनबा आमफ्राइ सोरबा सोरबा इदिनो मुसारिखौ ओरै ख'ना ओरै ख'ना खानानै अन्थाइ खाबथानानै जाबोर होनानै बाला एसे होनानै दोनो आरो दा दा बायदियाव बिदिया नाया मोनो आरो बोथिया नाखौ आमफ्राइयो आराम अन्थाइ होसिन होसिन दोन्दो दोननानै नोङो सानसे दोनदो सानसे दोनानै फुङाव बोखांहैदो आरो बोखारनानै लायदो नों लासै बोखांदो बोथियाफ्रा ओरैबायदि जि स्र स्र स्र गाखोनसै आरो एखे फैनोनो बाथाव थाव जालायसै बिदि मुसारिफोरखौ दै गेजेरावनो अन्थाइ होनानै साहैनांगौ आरो हाग्रा होसिनलायनानै होनबाथाय मोनबायबो आरो नोङो जेबबो नांला आराम बोथिया आमफ्राइ बालाखावा बे मोनै जाथल' हाबबाय आरो सोरबा सोरबा बिदिखौ रोंनाय नङा मोनथिनाय नङा सोरबा सोरबा जायगानि मानसिफ्रा रोङाखै आरो नुफेराखै जों थिंजाय बिदि हमोलाय आरो दा दैआ एसे खम जुरि जाबाय नालाय दंगआव बाला थानाय थानायाव बिदि हमनांगौ आरो होनबानो मोनो एखे स्र स्र स्र साबफानो मोनगोन आरो बिदिनो हखांगासेयावनो एक किजि गाहाम मोनाय आरो सानानै दोनगासेयावनो एक किजि गाहाम फैबाय आरो बेराद साइस नुबाय आरो नों बे नाखौ मोजां नुथारबाय आरो सोलोंनो हागोन सोरबा सोरबा नुफेरबायाबा बानायनायनानै ट्राइ नायनो हागोन हाबो हाबा जोंनिथिंथ' दा बिदिनो मुसारिखौ सानानै हमो आरो बिलोबो गैला ना दानिया सिगांनि बायदिद्राय नाफोरखौबो मोनला बायला आमफ्राइ दा बिदिनो खालामनानै माबासै आरो हमसै आरो नायनो हागोन सोरबा सोरबा रोङा रोंबायबायाबा आरो खोन्थाबाय आङो